केरियर जीवन में ऐसे लोगों के साथ काम करने को मिलता है जिससे अपन की बिल्कुल भी नहीं बनती है लेकिन हमें सामने वाले को नहीं देखना है कि सामने वाले का व्यवहार कैसा है हमें अपना व्यवहार सुधारना है कि हम इसको कैसे कर सकते है मुश्किल तब होती है जब आमने सामने दोनों की विचारधारा एक जैसी हो जाती है तो हमे हमेशा अपने हिसाब से काम करना है हमे शांति बना के इस काम को लंबी दूरी तक ले जाना है